हमे आर पढ़ाइ लिखाइके बारेमे हमे छिए अठमा पास हमर हमरा माइ बाप पाँच बहिन छिए पाँचो बहिनके पढ़ेलकै लिखेलकै बाप बापो जादा पढ़ल नहि रहै बस मैट्रिक पास रहै बाप तऽ बापो जतना पढ़ल रहै ओतना पाँचो बेटीके पढ़ेलकै दुइगो भाइ छै दुनू भाइओके ओनाहि पढ़ेलकै बस अठमा नौमा दसमा तक एनाहि करिके पाँच सात भाइ बहिन हमर पढ़ै लिखैके तऽ ओनाहि सभके शादी विवाह होइ गेलै तऽ बाल बच्चाके हमे आर पढ़बै लिखबै छिए जे जहाँ तक पढ़ि सकै अभी तऽ बेटा छै बेटा सतमा किलासमे छै आओर बेटी छै पचमामे सतमामे पढ़ि रहलै हँ ओकरा ट्यूशन भी धरेने छिए बेटीके भी ट्यूशन धरेने छिए तब जहाँ तक बाल बच्चा पढ़ैले चाहतै हम वहाँ तक पढ़ेबै आओर अगर उपरवलाके किरपा होतै तऽ आओर आगे बढ़ि सकै छै हमे आर तऽ जादा नहि पढ़लिए तऽ अभी जे पढ़ै हम अठमामे पढ़लिए तहिआ तऽ ओ ओ पढ़ाइ अभी ओहनका पढ़ाइ नहि होइ छै अभी तऽ ओहनका पढ़ाइ समझै बुझैके प्रयास करतै बाल बच्चा तब हुनका चान्स रहतै पढ़ैके तऽ आगे बढ़ि सकै छै जतेक पढ़ैमे पहिले रहै ओतेक ओतेक अभी नहि छै हुनका पढ़ाइ तऽ पहले हमे आर अठमे सतमे पढ़िके अभी मैट्रिकवलाके फेल करि दै छिए तऽ ओनाहि ढ़ाइ लिखाइ जतेक पढ़बै लिखबै ओतेक हमरा आओर ज्ञान बढ़तै बाल बच्चाके भी सीख दैके छै ओकरा धिआनमे रखैके छै जे कखन बच्चाके पढ़बै लिखबैके छै कखन ओकरा खेलैले दैके छै कखन ओकरा आराम करैके छै कखन ओकरा माइओ बापके धिआन रखैले पड़ै छै बाल बच्चाके तब बालो बच्चा पढ़ै लिखै छै एना छोड़ि देबै आओर बड़ा गलती करैले तऽ ओनामे पढ़ि नहि पएतै बाल बच्चा बाल बच्चाके भी डोर लाइन डोरी धरबैले पड़ै छै जइसे हमरा माइ बाप धरेलकै लाइन डोरी तऽ किछु पढ़ि लिखिके काम तऽ करि रहलिए किछु जीविकामे काम केलिए किछु आओर करि रहलिए संसार चलबैके लिए ओनाहि ज्ञान बुद्धि जतना तक हमरा अन्दर छै ओतना बाल बच्चाके भी उतारैके प्रयास करबै जे ओहिपर उतरिके आओर बढ़िआँ राह पकड़ै बाल बच्चा पढ़ि लिखिके तऽ हमे तऽ चाहबै जे किछु भी काम करिके हम बाल बच्चाके पढ़ैए लिखैए अच्छा संस्कार दिए पढ़ै लिखैमे तेज छै हमर बाल बच्चा अभी तऽ बच्चा छै अभी एगो बेटा बारह सालके छै आओर बेटी दस सालके छै तऽ पढ़ि रहलै हँ अभी दुइएगो बाल बच्चा छै एक बेटा एक बेटी छै तऽ बच्चाके पढ़ेबै अपना भरि पढ़ेबै लिखेबै जे आगे बढ़ि सकै किछु नौकरी सरकारके करि सकै पढ़बैके लिए ओकर ड्रेस खिचैले पड़ै छै ओकर तैआरी राखैले पड़ै छै सुबह नाश्ता कहलहुँ ओकरा खिलाइके ओकरा फेर टिफिन देबै फेर ओकर तैआरी करिके ओकरा दस बजे भेजै छिए इसकुल आओर तब इसकुलसे आबै छै तब ओकरा फेर चेन्ज करै छिए तऽ अभी करै रहिए आब खुद करै छै आब ओ बारह तेरह सालके होइ गेलै आब तऽ बेटी दस सालके छै ओ खुद आब ओ अपने तैआर हो जाइ छै किछु हेल्प करि दै छिए तऽ ओनाहि जब अपने तैआर होइ जेतै तऽ हम छुटकारा होइ जेबै छुटकारा होइके आओर कोनो काम करि सकै छिए तऽ पढ़ाइओ लिखाइमे माइ बापके हेल्प चाही बाल बच्चाके पीठपर हाथ देने रहबै तब तऽ पढ़े पढ़तै लिखतै कोना करै छै बाल बच्चा पढ़बैमे बाल बच्चाके जे आगे बढ़ि सकै ओकरा अगर दिमाग भोथ छै तऽ हुनका दवाइ बिरो करबै इलाज करबै ओकरा जे बच्चाके ओकरा संस्कार देबै तेज दिमाग रहतै जइसे हॉर्लिक्स पिलबैसे आओर किछु भी दवाइ पिलबैसे ओकर दिमाग तेज रहतै तब पढ़ाइ लिखाइमे मोन लगतै आओर नहि खेलै कुदैमे ओ भिड़ जेतै तऽ ओहोमे शासन रहै छै शासन देने रहै छिए जे नहि बेटा एतेक देर नहि खेलै छै होमवर्क बनबऽ होमवर्क बना लेबहो तऽ मारतऽ नहि सरजी तऽ ओनाहि होमवर्क बना लै छै तैआरीमे रहै छै सरजी नहि मारै छै तऽ पढ़बै लिखबैके माइ बापके हाथमे रहै छै बच्चाके